हॅलो हांव स्वप्नाली उलयतां हांवें तुमचे कडेन ऑर्डर केल्ली ल्हान भुरग्यांची विस्तिदाची ती ऑर्डर तुमी चुकीची धाडल्या हांवें उसोन पयली आतां ती चुकीची आसा ऑर्डर हांवें कलर तुमकां वेगळो सांगलेलो तो कलर तो ना हांवें तुमकां ब्लू कलर सांगलेलो तुमी म्हाका ग्रीन धाडला हय पूण म्हाका तो ब्लूच जाय आनी बरें ती सायजूय ल्हान आसा म्हाका व्हड सायज जाय आसली ना म्हाका तो नाका तेन्ना तुमच्या डिलीवरी डिलीवरी मनशाक धाड आनी ती ऑर्डर तुमची घेवन चलात आनी म्हाजी ऑर्डर म्हाका दुसरी दियात